سینٹرل دہلی میں تفریحی سرگرمیاں اور تفریحی اختیارات تو خیر لوگ گلی اور محلوں میں چھوٹا موٹا کرکٹ ٹیم بناتے ہیں دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور وہ کھیلتی ہیں یا ہر سنڈے پارک میں ہماری طرف جیسے ہاتھی والا پارک نام سے ایک مختلف الگ پارک ہے

عورتوں کے لیے الگ سے ایک پارک ہے زنانہ پارک جسے کہا جاتا ہے اور تفریح وغیرہ یا سرگرمیوں میں جیسے کہ تھیئٹھر

پی وی آر تھیئٹھر شیلا تھیئٹھر ڈیلائٹ سنیما وغیرہ ہے اور ان باغات میں جہاں لوگ جاتے ہیں جیسے جو میں نے ابھی نام آپ کو اوپر ذکر کیے ہاتھی پارک یا سوشیلا موہن پارک بھی جسے کہا جاتا ہے گاندھی پارک پاس میں ہے زنانہ پارک ہے ان میں جھولے اور وہ لگے ہوئے ہیں مختصر جنہیں بچے استعمال کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں وہ بالکل ان کے اندر جانا اور آنا ہر چیز مفت ہے داخلے کی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی